नै नेट नाङा हेलौ औ औ सोर जाखो ए माबा खबरमोन ए दखानआ खुलिदों माबायदि स'ना ए फुल फुलखुरि मन'फुरि होनो फुलखुरि नोंनि गाननायनि सायावसो नोङो फिसाबाबो जायो गिदिरबाबो जायो नों जेन'बा सय आना फोरनिबाबो जायो लेथेब थेब फिसा जायो आमफ्राय नोंहासो बिसिबांनि दाहोनो हायो सय आनानिया बिदिनो आनायाव सारि हाजार नालाय हिसाब खालायदो सारि हाजारबा आथ सरल्ल' औ औ

रुपायाथ' बिदिनो एक थलायाव थांगोन नोंनि दाहोनायनि सायावसो बेबो नों माबायदि दाहोयो फिसा दाहोयोना गिदिर दाहोयो

बानासआथ' बिदिनो पासस' सयस' लायो बानासआ रायलायनायनि सायाव जागोन

स'नायाथ' आनायावनो सारि हाजार स'ना दामआ हिसाब खालायजागोन

एसेसो खमायगोनदां

दे दे फै औ दे दे नोंसोर फन माबाबानो जाबाय खुलिगोन बिदिनो साराय नयथा गाहामनिफ्राय खुलियो दे दे औ दे दे